हमारे जीवन में बाइक चलाना एक सकारात्मक माना जा सकता है क्योंकि जो नियम और

पुलिस के द्वारा दिए गए हिदायतों को पालन करके बाइक चलाता है उसके साथ न तो दुर्घटना होती है अगर दुर्घटना होगी तो कोई ह छोटा मोटा चोट लगेगा न कि किसी की मृत्यु हो जाए जिनको बाइक चलाने से मृत्यु या दुर्घटना जो भी होती है अक्सर देखा जाता है या तो वह ओभरस्पीडिंग के चक्कर में होता है या ट्रैफ़िक रूल का पता नहीं होने के कारण चलता है और जो हमारे भारत की संस्कृति है उसके बारे में हमें वेद और पुराण से पता चलता है कि नहीं क्या हमारी संस्कृति है और कहाँ तक हमारा भूभाग फैला हुआ है और हमारे समाज में हमारे संस्कृति के प्रति कितनी जागरूकता है यह सारी चीज़ें एक तो हम वेद और पुराण से मालूम चलता है और दूसरा हमारे जो घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं वह भी हमें बताते हैं कि नईं भारत की संस्कृति क्या है और कौन से तरीके से रहना चाहिए इसके दौरान हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है कि भारत की संस्कृति एक बहुत अति प्राचीन संस्कृति है जिसको बहुत विश्व स्तर पर बहुत उच्च दर्जा प्राप्त है इसके लिए भारत के पुराण और वेद अति महत्व हैं जिसमें सारे संस्कृति का पता चलता है और बाइक का जो है बाइक चलाते वक्त अगर जब जितना जागरूकता से हम अपना बाइक चलाएँगे उतना हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और जिन स्थानों पर हमें जाने के लिए बस या किसी अन्य साधनों का इंतज़ार करते हैं और बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है फ़िर भी हम उस स्थान पर नहीं जा पाते हैं जिससे बाइक आ जाने से तो कुछ सुविधाएँ हुईं हैं कि नई जींस कम समय में हम अपने गंतब्य स्थान पर चले जाते हैं और ट्रैफ़िक पुलिस का नियम का पालन भी करना बहुत आवश्यक है